मैं अपनी घर के पास वाले जो खेत होते हे ना वहाँ पर मैं आलू टमाटर फुलगोबी पुदीना पत्तागोबी हरी गोबी कद्दू कच्चा आम अदरक कठल मटर भिंडी पालक नींबू मिर्ची और गाजर चुकुन्दर ये सब बहुत अच्छे से में उगाती हूँ क्योंकि मैं जो सब्जियाँ हमारे घर मेंं जो मतलब खाना बनता है वो हमारे घर के मतलब हम जो उगाते है वहीं से ही बनता है हम बाहर का खाना हमें पसंद नही है तो मुझे लगता है अगर हम घर पर घर से उगा के खाए तो ये एक अच्छा होगा और आपकी शरीर भी अच्छा रहेगा और आप जानने आप नही पता चलेगा कि आपकी जो पेशी है वो भी थोड़ा बच बच जाएगी अगर फलों की हम बात करें हम मेरे हम घर में कद्दू केला और आम और ऐसे मतलब मतलब जो पपाया होता है वो ये सारे हम फल हम उगाते है और अगर हम फूलों की अगर हम बात करें मेरे घर में मतलब सब्जियाँ फलो की मतलब पेड़ व पौधे की मतलब बदल में वो बहुत ज़्यादा सा मतलब फूलों की यहाँ पर हम लगाते है हम ज़्यादा फूलों का अच्छा हमें लगता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की मतलब जो पौधे है वो हम उगाते है जैसे कि हमारे घर में गुलाब बहुत है और हमारे घर में चम्पा की एक पेड़ है और हमारे घर में जो अपराजिता वो है हमारे घर में गेंदा की बहुत मतलब गेंदा की बहुत सारे फूल है ऐसे बहुत कुछ हमारे घर में मतलब फूलों के बारे में मैं बहुत सारे फूलों की मतलब हमारे घर में ये सब लगी हे